गुजरात में असांखे यातायात जो वॾनि शहरनि में त घणो सुठो बंदोबस्तु आहे ऐं चाहे हुन में सरकारी हुजनि चाहे निजी हुजनि तव्हांखे बस बि मिलंदी रेल सफ़र बि सुठो आहे हुन खां सवाइ तव्हांखे बोट जो बि किथे किथे सफ़रु मिले थो प्राइवेट गाॾियूं बि तव्हांखे मिली वञनि थियूं टेक्सी मिली वञे थी ओला ऊबर हुन में रिक्शाऊं च हुजनि चाहे टेक्सी हुजे उहो सभु मिली वञे थो पर अञा कुझु कुझु जॻहियुनि ते हिनजी कमी महिसूसु थिए थी अॼु गांधीधाम जे को आहे उहा कच्छ जो ई माना चइजे त इंडस्ट्रीअ में उद्योग में हेडक्वाटर चवाइजे पर अञा ताईं बि ओला ऊबर जहिड़ी हिते सेवा नाहे त गुजरात घणी तरक़ी कई आहे ऐं अञा तरक़ी करे पियो उमीद आहे त कुझु सालनि में हर जॻह ते इहो सभु मिलंदो अॼु तव्हांखे एयरपोट ते वञिणो हुजे या तव्हांखे ट्रेन किथां ॿिए हंधा पकिड़ी हुजे तव्हांजे हिन डेस्टीनेशन था न हुजे ॿिएं था हुजे त सभु फ़ेसिलिटिज़ आहिनि हुन सां कनेक्टिंग जे को आहे तव्हांखे रेल मिली वेंदी बस मिली वेंदी ऐं गुजरात जो जे को बस जो नेटवर्क आहे उहो बि घणो वॾो आहे हुन में गुजरात स्टेट जी बसियूं आहिनि प्राइवेट बसियूं आहिनि प्राइवेट बसियुनि जो बि जे को नेटवर्क आहे ॾाढो वॾो आहे तव्हां किथे बि वञिणो हुजे तव्हांखे बस मिली सघे थी त हुन हिसाब सां जे को असांजो गुजरात जो ढांचो ठहियल आहे यातायात जो घणो सुठो आहे पर अञा किथे किथे थोरी कमी महिसूसु थिए थी उमीद आहे त उहा जल्दी पूरो थींदो